तो नमस्कार और

अच्छा अच्छा गाड़ी का अरेंजमेन्ट तो है हाँ अरे तो उत्तर प्रदेश में घूमने भैया उत्तर प्रदेश में यहाँ तो बहुत बढ़िया है यहाँ पार्क वार्क हैं यहाँ जऊन हैं बहुत बढ़िया जऊन है औ यहाँ जो है आगरा हाइवे है मौसम यार भैया तो इस समय तो जऊनो है गर्मी ज़्यादा हुई रही है

गर्मी यहाँ जऊन है यह है यह लखनऊ सएड में जो है और दिल्ली सइड में यहाँ ज़्यादा हो रही हैं और गर्मी यहाँ भैया जो है यह कम यहाँ बनारस थोड़ा और इलाहाबाद वहाँ कंपन रही थोड़ा तो वहाँ आओ वहाँ पर घुमा दें आपको अरे कितना ख़र्चा का ख़र्चा वहीं आ जाएगा दस लगभग में दस बीस पचास हज़ार अरे गाड़ी से घुमाएँगे भैया चार पहिए की गाड़ी है अपने पास अरे पचास हज़ार वहाँ जब घूमोगे आप दस पन्द्रह दिन भैया घूमोगे जो खाओगे यह मतलब खाना पीना मतलब उसी में सब होगा डीजल डीजल ओजल सब उसी में होगा अरे उसी में नहीं कहीं भी जहाँ घूमेंगे तहाँ पर रहें मतलब किराया पर कमरा लेंगे तह वहीं तभी तो घूमेंगे अरे पचास हज़ार भैया ज़्यादा कैसे मुश्किल से गाड़ी में डीजल पड़ेगा यार नहीं गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी गर्मी क्या लगेगी भैया जऊन अहै गर्मी बिल्कुल वहाँ नहीं है बहुत मौसम वहाँ का अच्छा है

तो आ जाओ औ आप अऍं इलाहाबाद बनारस इधर हैं और इधर जालौन हैं यहाँ सब वह मज़ा ठंडी इस समय तो नहीं है हाँ वहाँ का मौसम बढ़िया है यहाँ पर दिल्ली लखनऊ का मौसम ख़राब चल रहा है यहाँ जो है गर्मी बहुत होती है बारिश भी बहुत हो रही है और बारिश कहीं होती कहीं गर्मी होती है यार तो मौसम कहाँ यहाँ का तो अच्छा नहीं चल रहा वहाँ आओ तो वहाँ घुमा दिया जाए तुमको और पैसा अबै इसमें हमने तो आपको बहुत कम बताया है उसी में अना रहिए यार उसी में डीजल पड़ेगा गाड़ी जाएगी आएगी औ सब कहीं घूमोगे आप उसी में खाना ख़र्चा सब कमरा वमरा किराया पर लेंगे तो और ए सी रूम लेंगे तो रुपया ज़्यादा थोड़ो नहीं बता दिया अरे दो चार पाँच हज़ार रुप्या ना देना ज़्यादा से ज़्यादा

अरे चालीस हज़ार में भैया कहाँ बनेगा आप समझो यार जब यहाँ गाड़ी जाएगी बता तो रहा हूँ डीजल कितना महंगा सौ रुपये लीटर डीजल है कोई रुपये भैया पैंतालीस हज़ार से कम नहीं पड़ेगा पैंतालीस हज़ार भैया मानने वाली कोई बात ही नहीं वह तो आप साथ में रहोगे आप देखोगे कितना बच जाए बहुत ज़्यादा हो सकता है दस बारह हज़ार बच जाए हमको बस ठीक ठीक कब आओगे